हाँ जी बोलिए अच्छा अरे माफ कीजिए भईया ये हो नहीं पाया ना क्योंकि बाकी सिटी भी रिजर्वेशन बाकी है क्या है बाकी लोग की समझो ना भईया की बाकी लोग भी तो बैठे हैं यहाँ पर उनको अगर उठाऊंगा तो वो मुझे बोलेंगे ना नहीं हो पायेगा ना भईया अच्छा किस नंबर किस नंबर वाली सीट पे बैठे हैं आप सात वाली पीछे देखी पीछे वाली सीट में भी दो पीछे वाली सीट में भी तो लोग बैठे है आराम से आपको क्या अच्छा आपकी सीट रिजर्वेशन वाली है क्या अच्छा कितनी रिजर्वेशन वाली हैं अरे नहीं हो पायेगा ना भईया आप समझो

आप आप जिस सीट पे बैठे हैं ना भईया और जो सभी वाले बुजुर्गों वाली लाइन में बैठे है ना अब उनको उठाऊंगा तो बिचारे हमको बोलेंगे अच्छा आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है बताइए नहीं तो एक काम करो ना तो एक खिड़की लगा लो खिड़की लगा लो ना तो भईया अच्छा आपको जाना आपको जाना कहाँ है अरे नहीं आपको जाना कहा है मेंने कहा रूट कहाँ है आपका जाना है बहुत दूर भईया मुझे पहले बोलना था आपको जैसे आप जब बैठे रहे तो अरे वो तो कम से कम तीन घंटा लगेगा तीन घंटे में अरे एक काम कर लो कि सारे इधर अभी कर लो देखता हूँ मैं आगे अगर कोई आगे आगे कटंगी तक कटंगी तक तो एग्जिस्ट कर लो उसके कटंगी तक एग्जिस्ट कर लो कोई पैसेंजर उतरेगा ना तब मैं आप को वहाँ बिठा दूँगा आपको अरे आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ पर क्या बाकी

अरे तो भईया उनके साथ भी तो बच्चियाँ बैठी है वो देखो ना आप अरे नहीं कर सकते ना भाई तुम समझो पहले आप लो मुझे पहले बोला था ना आपको अरे देखो अरे तो यहाँ बस चल रही है आपका उतार दू जंगल के ये दिया हुआ है ना जंगल का रूट है अरे तो सभी लोग पेक है ना सभी बस पेक है एक भी सीट खाली नहीं है समझो थोड़ा सा थोड़ा सा एग्जिस्ट कर लो थोड़ा सा कम से कम पचास किलोमीटर तक एग्जेस्ट कर लो नहीं मैं समझ रहा हूँ बाकी लोग भी अरे कुछ तो होगा आपके पास में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है दवाई अवाई खा लो आप अरे तो मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको मैं भी नहीं हो पायेगा ना पूरी सीट रिजर्वेशन वाली है अरे समझो ना भईया अरे समझो समझो पूरी पचास की पचास सीट बुक है ना यहाँ पर आपको बैठा लूँ कहाँ बैठा लूँगा आपको और वैसे भी आप उस सीट पर अकेले बैठे हो अरे वो हाँ हाँ ठीक है ना मैं मैं बस रुक जाओ मैं देख रहा हूँ आपको फिर मैं आपको सीट दिलवा देता हूँ पीछे वाली वो पीछे वाली तो बैठ जाओगे ना आप हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ना मैं पीछे वाली जो है ना अट्ठारह नंबर की मैं आपको दे देता हूँ ठीक है ठीक ठीक ठीक ठीक जी भईया